मणगणे कस्टड मागीर पुडींग मेथयांची पेज शेवयाची खीर मागीर रव्याची खीर मागीर मुगांचे गोडशे मागीर डाळीचे गोडशे मागीर गाजराची खीर मागीर पायस मागीर मुगाची उसळ मागीर चण्याची उसो उपार सोजी गोड भजी फेणी केक शिरो वोटो रव्याचो शिरो साकरभात मागीर मोदक मागीर पातोळ्यो मोद उकडलेले मोदक पातोळ्यो नेवऱ्यो रव्याच्यो नेवऱ्यो मागीर पिठ्याच्यो नेवऱ्यो बेसन लाडू रव्याच्यो लाडू नाशण्याचें लाडू मुखाचें लाडू बन्स शिरवळ्यो

कणकाची खीर पणसाची सांटां आंब्याची सांटां तोश्याची बाकरी तांदळाची बाकरी मागीर कोकण दुदयाची बाकरी रव्याची भाकरी पणसाची भाकरी मागीर नाशण्याची बाकरी मागीर पंचखात मागीर तोशाची खीर फुडें तांदळाची बाकरी मागीर सान्नां मागीर रेवडयो गोड खाजे साकरीचे खाजें मागीर जिलेबी गुंदीचे लाडू नारळाची कापां गोड फोव रसांतले फोव मागीर दुदांतले फोव पुरणपोळी मागीर चारुटे मागीर पे बक्कम पेडे मागीर दोशी कापां मागीर दोदल बी बीकम मागीर मुटल्यो

मागीर बुंदीचे लाडू गोड फोव रव्याचे फोव मागी सान्नां रेवड्यो काजें जिलेबी मागीर चिरमुल्यांचे लाडू नारळाची काप मागीर गोड खाजें मागीर साकरीचें खाजें आनी चण्याच्या दाळीचीं कापां तिजान नाशण्याची बाकरी तांदळाची बकरी नाशी हाची नाशण्याची कापां रव्याचे लाडू मागीर बुंदीचे लाडू साकर भात रव्या गाजराची खीर शेवयाची खीर मणगाणें पुडींग कस्टर्ड साकर भात शिरो मोट्या रव्याचो शिरो मागीर केक